जय झूलेलाल तव्हां सुयश ट्रैवल्स मां था ॻाल्हायो के तव्हांजो नालो छा आहे साईं अच्छा नितिन त मबंखे हिकिड़ी कैब बुक करिणी आहे अ वरी कार हुजे ऐं इनोवा मां प्रैफर कंदुसि असां छह माण्हू आहियूं ऐं हिकिड़ी गुड़गाव में हिकिड़ी शितला माता मंदिर आहे हुते वञण था चाहियूं त हुन मंदिर में असां छह गॾिजी करे कलाकु खनि में तव्हां अगरि कार मोकिलियो त असां अचण वञण जो ऐं भाड़ो तव्हां ॿुधाए छॾिजो की घणो लॻंदो ऐं हिकु ड्राइवर सुठो हुजे क्योकि असां पाण में फैमिली मैंबर्स आहियूं छह मैंबर्स आहियूं अ असां गॾु ॿ लेडिस बि आहिनि त मुखे हिकड़ी सुठी इनोवा कार खपे ऐं जीअं ता बुक कयो मुखे इंफॉर्म कयो सब मां प्लान करे सघां